हाँ रिटेलर बाजारों में कम मूल्य की सब्जियों को खरीदकर लाते हैं और अधिक मूल्य में बेचते हैं ग्राहक अगर रिटेलर से सामान लेगा सिंगल वस्तु का तो उसे अधिक उचित मूल्य पे बेचते हैं अगर रिटेलर थोक विक्रेता को देगा थोक में देगा तो उससे कम रेट पे लगा लेता है लेकिन अलग उसे सिंगल फ़ीस में देगा उससे अधिक रेट पे बेचेगा सब्जियों की कीमत बाजार में दनादन बढ़ती जा रही है क्योंकि सब्जियाँ पहले मंडी में आती हैं मंडी से सब्जियाँ ठेलियों पे आती हैं ठेलियों या दुकानों पे दुकानों पे आके सब्जियों का रेट दुगना हो जाता है क्योंकि कुछ सब्जियाँ उसमें खराब निकल जाती हैं ऑनलाइन खरीदारी करने का ग्रोसरी ऐप है जिससे ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं जो बहुत ही फायदेमंद है जिससे हमें मार्केट में जाना नहीं पड़ता है हर चीज का मूल्य हमें अपने मोबाइल पर ही पता चल जाता है यह काफ़ी अच्छा है और ऑनलाइन खरीदारी करने में काफ़ी सुविधा होती है हमें घर पे बैठे ही अपना सामान मिल जाता है